میرے آبائی شہر اور علاقہ کون سی ایسی چیز ہے جو پسند کے لائق نہیں ہے ہر وہ چیز جو ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ ہے ہمارے علاقہ کا اتحاد ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں دونوں مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں ہندو بھی بڑی تعداد میں ہیں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے علاقے میں رہتی ہے لیکن ہمارا آپسی پیار اور آپسی محبت اتنا بہتر اور مضبوط ہے کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوئے ہم ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری زندگی گزرتی ہے یہی ہمارے علاقے کی پہچان اور محبت کی نشانی ہے